بچپن میں ہم لوگ پڑھائی کیے بہت اچھا لگتا تھا ہمارے لوگ سہیلی یار سب ساتھ میں جاتی تھی کھیلنے کے لیے بہت اچھا سے پڑھ رہے تھے ہمارے اسکول میں چار چھ ٹیچر تھے سب جو ہے اچھا طریقہ سے پڑھاتے تھے اور کھیل کود میں ہم لوگ سہیلی یار جو ہے سب کے ساتھ میں جاتے تھے سہیلی یار رخسانہ افسانہ شاہدہ اور افسانہ سب مل کر کے ہم لوگ کھیل رہے تھے اسکول میں کھیل کود میں صحیح مزہ آتے تھے اور وہ جو ہے ہم لوگ صحیح سے کھیلتے ہیں ٹیچر جو ہے ہم لوگ جو ہے ٹیچر کے ساتھ مذاق بھی کرتے تھے کبڈی ابڈی سب کھیلتے تھے جو ہیں ہم صحیح سے کھیل لیتے تھے کیونکہ صحیح سے ہم لوگ جو ہے ٹیم پر جاتے تھے کالج پڑھنے کے لیے اور ہم لوگ جو ہے آدرش انٹر کالج سے بھی ہم لوگ خوب سے اچھا طریقہ سے پڑھے ہیں گھیلارجبج پور سے ہم لوگ کو جو ہے وہاں سے بھی زیادہ سہیلی سے ساتھ میں کھیل رہی تھی چار پانچ دس لڑکی کے ساتھ میں کھیلتے تھے گڑیا کماری پوجا رخسانہ افسانہ دلشانہ سب کے ساتھ میں کھیلتے تھے روپا گڑیا سب کے ساتھ میں کھیلتے تھے